हमर मूल छी ददिहरे मतौना गोत्र ऐछ काश्यप बुझलियै जेना हमर बाप दादा बचेलक से बता रहल छी अहाँके हमरा सबके तऽ एकटा बात जरूर य जे हम ब्राह्मण छी मैथिल ब्राह्मण अइ बातक बहुत अपना मनमे यऽ जे हम मने नीक लोक छी आ नीक लोक तऽ तखने नऽ नीक होइ छै लोग जखन बाताबरण व्यवहार सब कुछ नीक होयत तखने नऽ नीक होइ छै बुझलियै लेकिन कखनो काल हमरा सब एतेक अलसंख्यक भऽ गेला अइठाम अरड़िया जिलामे जे जों गुआरक बीचमे पड़ि जाइ छी तऽ ओहिठाम यैह होइ छै जे कथि ले ब्राह्मण कुलमे जन्म भेल बुझलियै आ कथी लऽ हमरा सब मूल गोत्र बताबै छियै जनौ कियै पहिरै छै किया तऽ ओ सब नै बुझै छै सीधे कपाड़ पर लाठी देब शुरू करत जे चीज यऽ सेहो छीन लेत अहाँ के बाताबरण बदैल देत अहाँके नीचाँ देखाबै कऽ कोशिश करत बुझलियै ई सब बड़ा मुश्किल छै आब के जुग मे इएह सब ऐतिहासिक घटना हेते रहै छै बुझलियै बराबर आ ई जे कम पढ़ल लिखल लोक छै या कि पढ़लो छै ओइमे तऽ ओ एहन छै जे ब्राह्मण से जलन छै बहुत जलन ई जलनके कतौ जगह नै छै बुझलियै तऽ हमरा सबके तखैन तऽ यैह भए जाइ यऽ कियै ब्राह्मण कुल मे जन्म तखैन यैह कहै छियै हे भगवान तूंही रक्षा करह हे कृष्ण अहीँ बचाउ अबला के बुझलियै त अहिने गुजर कहिनो कऽ चइल रहल यऽ जीव बुझलीयै हमरा सब तऽ सैह छी अहिठाम पैघ जाइत रैहतो अल्पसंख्यक छी हमसब एहिठाम अररिया जिलामे फिर भी जेना तेना अपन समय गुजारि रहल छी समय काटि रहल छी बुझलियै ककरोसँ रें टें करबाक कोशिसे नहि करै छियै किया नहि करै छै तऽ ओ हमरा देखियौ ओसभ एक भऽ जाइ छै आ हमरा ब्राह्मणमे जतेक लोक अछि ओ ततेक मोन छै सभके मोन अलग अलग केओ अहाँके सॅंग दै लऽ तैयार नहि होएत ताहि दुआरे कोनो तरह हाथ जोड़ि कऽ लोक ओहिठाम जे छै निकलैक कोशिश करैया अपन जान बचाबै के कोशिश करैया बुझलियै इएह सब बात छै तऽ ई जीवन छियै जीवनके तऽ बिताना छै तऽ भगबानेके नाम लैत रहलहुॅं आब बूढ़ भैये गेल छी अपन अपन जे काज कऽ सकैत छी करै छी बाँकी समयमे ईश्वरक नाम लैत रहै छियै माता जगदम्बाके प्रार्थना करैत रहै छियै कियै तऽ हमर गाम मे कुल ग्राम देवता माता जगदमे छथिन बुझलियै यैह बात